जोङो मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय मोननाय जेन'बा माबाफोरखौ सम्फदखौ दाउ अमा जेन'बा बोरमा मोसौ बेफोरनो बेफोरो बेफोरो मोनजानानै बे जों बेखौ फोथांनानै लाखिनो हायो आरखि बे मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय मोननाय माबाखो ओमफ्राय दाउ अमा मोसौफोरखो जोङो फोद माबानानै बिजों फोथांनानै जोङो जोंनि न'खरखो माबानो हायो इसेब्लाबो ओम रोजाबहोनो हायो आरो जेनेबा मोसौ मासे फिनांगौब्ला जोंनो ओम गांसोनि गोनांथि माइ जिगाबनि गोनांथि बिफोरखौ जोङो होनो हायाब्ला जोङो मोसौखौ फोथांनानै लाखिनो हाया ओंखायनो जोङो मिथिंगायारि सम्फदनि होनायखो जोंनो गोनां जायो आरो बोरमाफोराबो बिदिनो गांसो जानानै थायो नालाय मिथिंगायारि सम्फदखोनो मोननायानो जाहैयो आरो दाउफोरनोबो जेन'बा जोङो माइ माइरं होनांगो नालाय बे माइ माइरं फोरखो जोङो बि मिथिंगायारि सम्फदनिफ्रायनो जों मोननाय जाहैयो आरोखि ओंखायनो दाउ अमाखोबो जों दाउफोरखोबो हांसोफोरनोबो जोङो माबा होनांगौ नालाय माइरं माइ होनांगौ नालाय ओंखायनो बेबो मिथिंगायारि सम्फदनिफ्रायनो फैनाय जाहैयो मिथिंगायारि सम्फदनि नङाब्लाथ' जोङो ओ माबाखौ खिथिखोबो जोङो खालामनानै मोनाब्लाथाय जों आरो दाउ अमाखौबो फिनो हानाय नङामोन आदारबो होनो हानाय नङामोन ओंखायनो जोङो मिथिंगायारि सम्फदा जोंनि थाखाय बेनो जाहैबाय आरो